एनी जटा जटिन जे हमरा अरके खेलय छियै राति कऽ पहिलुकवा लोक सब कहय रहय की से रातिकऽ भिनसर कऽ चल ने सुतल नहि रही चल एक घण्टा जे छै ने जटा जटिन खेल लेबय जटा जटिन सब लड़की सब लड़िका सब जाइ रहियै भिनसर कऽ खेलय लए हमरा अरके जाइ रहियै खेलय लए एनी एक कोइ जटा बनि जाइ रहय कोइ जटिन बनि जाइ रहय लड़िका सब भी बनय रहय लड़की भी बनय रहय सब जे छै ने खेलय रहय जटा जटिन गाबय रहय नाचय रहय खेलय रहय अच्छा लागय रहय सब ओकरा नाचय गाबय रहय पहिले भिनसरके पहिलुकवा युगमे जे छै बहुत अच्छा लागय रहय खेलयमे आब जे छै ने ओ तऽ नहि लोक चाहय छै कि नाच ड्रामा करय लए नहि नाचय गाबय पहिले बहुत करय रहय बहुत अच्छा लागय रहय बहुत लोग करय रहय बहुत लड़िका सब लड़की सब डांस नाच गान बाजा करय रहय आओर ओइके बाद फेन डोमा सब जे रहय ओकर जे उ अथी बनबय छै बाँसके फारिके बत्ती बत्ती बनाके ओकरा छील मोटिके ओकर बहुत सुन्दरसँ रचि रचिके डगरा कोनियाँ बनाबय छै सूप बनाबय छै सूप बनाबय छै अच्छा लागय छै देखयमे ओकरा बेचय छै बहुत चीज छै ने पर पाबनिमे जेना होइ छै छैठ आओरमे सबचीज जे छै ने ओकर बहुत काम आबय छै डगराके कोनियाँके फटकय छै लोक झारय छै चावल तावल गेहूँ तेहुँ फटकय छै ओइ चा अथी डगरा कोनियाँसँ डोमा सब जे छै ने बहुत अच्छासँ रचि रचि कऽ बनाबय छै डगरा कोनियाँ सूप आओर जे बनय मौनी आओर जे बनबय छै बहुत अच्छा लागय छै देखयमे ओकरा फेन रङ्ग टिप करि दै छै बढ़िआँसँ फूल डिजाइन कटिंग बना दै छै देखय छै ईहोसँ होइ छै कि कुम्हार सब जे रहय छै ने उसब जे छै ने बहुत अच्छासँ जे छै पलङ्ग कुर्सी बनाबय छै टेबुल बनबय छै बेंच बनबय छै अलना बनबय छै बहुत अच्छा लागय छै ओइसँ कि अलना टेबुल बेंच बनाबय छै अच्छा लागय छै सुनयमे बहुत अच्छा लागय छै उसब जे छै ने अलना टेबुल बनबय छै लड़कीके लिये शादी बियाह होइ छै तऽ दै छै ओइमे आओर जे छै ने उसब जे बनबय छै पलङ्गसँ उमे बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन दै छै बहुत अच्छा लागय छै देखय मे पहिले एहन जे छै ने पलङ्ग पहिले चौकी चलय रहय अच्छा चौकीपर लोक जे छै ने सुतय बैठय रहय आब जे छै ने अच्छा अच्छा पलङ्गड़ी सब चललय यऽ पलङ्गसँ पहिले खटियापर लोक रहय ने खटियापर चलऽ सुतय रहय सोनके जे छै ने रस्सी बनबय रहय ओकर गुथिके तब ओइपर लोक सुतय रहय प्लास्टिकके आब अच्छा अच्छा डिजाइनके पलङ्ग लोक बनाबय छै पलङ्गपर सुतय छै चौकी पलङ्गड़ी चौकीपर जे छै ने लोक सुतय छै पहिले एतना कहाँ मिलय रहय एहन एहन चीज सब कुम्हार सब छै ने बहुत रचि रचि कऽ पलङ्ग कुर्सी टेबुल अलना ब्रैंच बनाबय छै लकड़ीके केबारी जे होइ छै ने खिड़की एते सुन्दर सुन्दर बना दै छै ने लेकिन अच्छा लागय छै से लागबे करय छै देखयमे एते नीक लागय छै देखयमे पलङ्ग कुर्सी सब खिड़की सब एते मस्त मस्त रचि कऽ बना दै छै बेलना चकला सब बनाबय छै रही बनबय छै लकड़ीके कुम्हार सब बहुत अच्छा लागय छै ओइ सबके डिजाइन हमरा अरके बहुत पसन्द आबय छै